میں نے ابھی تک کسی ورک شاپ یا ککنگ کلاسیز سے کچھ نہیں سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے اپنے گھر میں سیکھا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر سیکھا کچھ لوگوں سے سیکھا پر اگر میں باہر ورک شاپ سے کچھ سیکھنا چاہوں گی تو میں ککنگ سیکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے اور میں ہر روز اپنے گھر والوں کو نئے ڈشیز بنا کر کھلانا چاہتی ہوں اور ان کے پسند کی اچھی اچھی چیزیں بنا کر انہیں کھلانا چاہتی ہوں تاکہ ان کا دل ہمشیہ خوش رہے اور ان شاء اللہ میں ان سب میں ایک دن کامیاب ہو جاؤں گی